हेलो हाँ हाँ मैं श्रुति डॉक्टर बात कर रही हूँ जी कहिए अच्छा कुछ खाया था बाहर का अच्छा उल्टी वगैरह तो नहीं हो रही ओर बुखार आप धूप में तो नी घूमे थे लू तो नहीं लग गई आपको कहीं अच्छा मुझे लगता है आपको ट्रैवलिंग की वजह से शायद प्रॉब्लम हो रही है आप घूमते नहीं हो ज्यादा बाहर धूप में हाँ तो आप ज्यादा घूम लिए हो शायद थोड़ा धूप वूप का असर हो गया है मैं आपको जो दवाइयाँ हैं वो मैं आपको मैसेज कर देती हूँ और अगर आराम नहीं लगे उसको लेने के बाद तो आप क्लीनिक में आके मिल लेना मुझे

हमारा क्लीनिक बस टैंड के पीछे जो चौराहा है वहाँ पर है यश मेडिकल के बिल्कुल बाजू में देख लेना जी ठीक है